ریاست ہیلتھ کیئر کے لیے ناکافی فنڈنگ کے مسئلے کو مختلف طریقوں سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسا کہ ہیلتھ کیئر کے بجٹ کو بڑھا کر زیادہ فنڈز مختص کرنا نجی شعبے کے ساتھ مل کر ہیلتھ کیئر منصوبوں پر کام کرنا بین الاقوامی اداروں اور ممالک سے مالی امداد حاصل کرنا ہیلتھ کیئر کے لیے مخصوص ٹیکس لگانا یا موجودہ ٹیکس میں تبدیلیاں کرنا موجودہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنا اور غیر ضروری اخراجات کو کم کرنا عوامی اور نجی شراکت داری کو فروغ دینا بھی ایک اہم حکمت عملی ہے حکومت نجی شعبے کے ساتھ مل کر مختلف ہیلتھ کیئر منصوبوں پر کام کر رہی ہے جیسا کہ ہسپتالوں کی تعمیر اور جدید طبی آلات کی فراہمی اس سے نہ صرف مالی بوجھ کم ہوتا ہے بلکہ خدمات کا معیار بھی بہتر ہوتا ہے بین الاقوامی امداد بھی ایک اہم ذریعہ ہے ریاست مختلف بین الاقوامی اداروں جیسے کہ عالمی بینک اور ولڈ ہیلتھ آرگنائیزیشن سے مالی امداد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کے علاوہ دیگر ممالک کے ساتھ شراکت داری کے ذریعے بھی فنڈنگ کے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں ٹیکس میں تبدیلیاں کرنا بھی ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے حکومت ہیلتھ کیئر کے لیے مخصوص ٹیکس لگا سکتی ہے یا موجودہ ٹیکس میں تبدیلیاں کر کے اضافی فنڈس حاصل کر سکتی ہے اس سے ریاست کو ہیلتھ کیئر کے لیے کے شعبے میں مالی استحکام مل سکتا ہے مؤثر مالی انتظام بھی ایک کلیدی حکمت عملی ہے حکومت موجودہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کرنے پر زور دے رہی ہے غیر ضروری اخراجات کو کم کیا جا رہا ہے اور دستیاب فنڈز کو ترجیح بنیادوں پر مختص کیا جا رہا ہے اس سے موجودہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور مالی مشکلات کا حل ممکن ہو سکتا ہے ان تمام حکمت عملیوں کے ذریعے ریاست ہیلتھ کیئر کے لیے ناکافی فنڈنگ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جا سکیں